स्वास्थ्य सेवा तक पहुँचने में मध्य प्रदेश के लोगों को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है इन चुनौतियों में कई बारी दूरी कई बारी वहाँ पे दो रास्तों के बीच में आने वाले सड़क की परेशानियाँ जो कि बहुत खराब होती हैं और अगर हम बात करें कई बार तो सड़कों के बीच आने वाली नदियाँ जो कि जिनके ऊपर जो ब्रिज बने होते हैं वो भी अच्छे से नहीं बने होते हैं जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के लोगों को लंबा रास्ता पकड़ना पड़ता है इससे स्वास्थ सेवा तक पहुँचने में बहुत चुनौतियाँ आती हैं और कई बारी ये होता है कि वो स्वास्थ्य केंद्र में पहुँच तो जाते हैं लेकिन अपनी समस्या को डॉक्टर को अच्छे से बता नहीं पाते क्योंकि गाँव में रहने वाले लोगों की भाषा और शहर में रेहने वाले लोगों की भाषा में थोड़ा अंतर होता है इस वजह से जो लोग गाँव के लोग बोलते हैं यानि उनकी जो भाषा होती है वो कई बार डॉक्टर समझ नहीं पाता और इस वजह से वह कई बार गलत इलाज कर बैठता है तो ये बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं हमारे मध्य प्रदेश के लोगों के लिए और स्वास्थ्य सेवा तक पहुँचने में भी यानि स्वास्थ्य सेवा में भी बहुत सी परेशानियाँ हैं जिनका सामना मध्य प्रदेश के लोगों को करना पड़ता है